سلام علیکم جی جی جی آئی ٹی منیجمنٹ سے ہو رہی ہے بولئے جی ہاں ہمارے پاس سسٹم دستیاب ہیں جی آپ جو بھی بھی ریکوائرمنٹ جی جی آپ جو بھی ریکوائرمنٹ بتا رہے ہیں خالی لیپ ٹاپ کی انٹرنٹ اسپیڈ کی تو ہمارے پاس سب موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو جو جو سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ہمیں ای میل ای میل کر دیجئے اوکے سر

یس یس یہ ہفتے میں ہم آپ کو سب کچھ ریڈی کر کے دے دیں گے